नमस्ते नमस्ते बताइए

हाँ तो आइए थाना पर आइए लिखवाइए रिपोर्ट विपोर्ट मोबाइल नम्बर आपका हाँ हाँ थाना पर आइए वहाँ पर लिखवाइए अपना मोबाइल नम्बर वम्बर कितने दिन हो गया अच्छा तो चार पाँच दिन हुआ है इतने दिन कहाँ थे अच्छा अच्छा जब तुम ही ढूँढ़ रहे थे तो फिर हमारे यहाँ क्यों कॉल किया अरे मज़बूर आदमी हो जाता है तब फिर जब आप ही वह काम कर लिए हो तो फिर हमको क्यों बताना पड़ा और ज़िम्मेदारी हमारी खत्म हो जाएगी ना इसीलिए पहले आप सूचना दे देते तो हम वह काम कर देते

आप आ जाओ लिखवा लो फिर हम कोशिश करेंगे ठीक है मैं पूरा हाँ ठीक है मैं फिर तेरी पूरी कोशिश कर दूँगी अच्छा नमस्ते यह एम आई एम आई नम्बर करवा लो आकर यहाँ पर पैसा पैसा भी लेते आना पाँच पाँच सौ रुपया भी लेते आना यहाँ पर बिना पैसे से नहीं काम होगा हाँ क्योंकि सर्विलान्स लगाऊँगी तभी मिलेगा तो तभी तो तभी तो लेंगे हम ना तभी काम होगा ऐसे नहीं तो नहीं होगा

पूरा संसार के पूरा संसार के लिए ना है आपके लिए थोड़ी ना पाँच सौ रुपया पाँच सौ रुपया तो गवर्नमेन्ट के खाते में जाता है पाँच सौ मिलता है सिर्फ ठीक ठीक है आओ नमस्ते ठीक है नमस्ते